जय झूलेलाल तरण बि इंसान खे ॾाढो सुठो आहे मुंहिंजी सलाह ईअं ई आहे की शुरु शुरु में इंसान खे पंहिंजे किथे आसे पासे में कंहिं तलाउ में सिखणु खपे उन खां पोइ धीरे धीरे अॻिते हली करे माण्हू वॾनि तलाउनि में वॾनि नदियुनि में स्विमिंग करे सघे थो ऐं सिखी सघे थो ऐं स्विमिंग बि ॾाढी ज़रूरी आ्हे इहा बि ॾाढो कुझु फ़ाइदो ॾींदी आहे शरीर खे बि ॾाढो फ़ाइदो ॾींदी आहे इन करे जेतिरो थी सघे माण्हू खे स्विमिंग बि करणु खपे ऐं मुंहिंजी सलाह इहो ई आहे पहिरियों नंढे स्केल खां चालू करणु खपे उन खां पोइ अॻिते हली करे माण्हू वॾी वॾी स्विमिंग करे सघे थो जय झूलेलाल